एक बार मैं नैनीताल गई थी और वहाँ के सबसे ऊँचे पहाड़ पर चढ़ाई की थी वहाँ से जब हम शुरू किया था हमने तो हमें लग रहा था कि हमको लगभग दो दिन लग जाएंगे चोटी तक पहुँचने में लेकिन हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर कर रॉक क्लाइंबिंग कर कर चढ़ते गए और चढ़ते गए फिर बीच में हमने जब हम आधी दूरी पर पहुँच गए थे तो हमने वीच में कैम्प लगाया और हम रातभर वहीं डेरा डालकर सोए हमने वहाँ खाना भी पकाया मैघी भी पकाई और भी बहुत सारी चीज़ें की गाना गाया हुल्लड़ मचाया लेकिन अगले दिन हमने सुबह चार बजे से ही चढ़ाई शुरू कर दी थी उसके बाद हम जब चोटी पर पहुँचे तो वहाँ का जो दृश्य था वो आँखों पर हमें अपनी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर दृश्य भी हो सकता है बहुत ही सुन्दर चोटियाँ थी अलग अलग पहाड़ दिख रहे थे पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी लगभग दोपहर का दो बज रहा था लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अभी अभी सूरज उगा हो और इतनी ठंड थी वहाँ लेकिन हमें ठंड महसूस नहीं हो रही थी इतनी सुंदर दृश्य को देखने के बाद